जोंनि भारत हादरआव गोबां माखासे आरिमुनि रोखोमफोरा गोमालांनो हमगासिनो दङ जेरैहाय जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय माखासे दानाय लुनाय बायदि बायदि माखासे भारतनि आरिमुफोरा गोमालांनो हमगासिनो दङ जोंनि भारत हादरनि माखासे सुबुंफोरा जोङो जोंनि आरिमुखौ नागारनानै जोङो बुहुमनि आरिमुखौसो नाजावबोगासिनो जेरै जोंनि भारत हादरनि दानाय लुनायखौ नागारनानै जों गुबुन हादरनि गाननाय जोमनाय सिफोरखौसो जोङो मोजां मोनो बेनि थाखायनो जोंनि भारत हादरनि माखासे आरिमुनि रोखोमफोरा गोमालांनो हमगासिनो जों जुदि जोंनि भारत हादोरनि आरिमुनि माखासे गोमालांनायफोरखौ जोङो रैखा खालामाबा जोङो जोबस्रांलांजोबगोन जोंनि भारत हादरनि माखासे दानाय लुनाय आरिमु जानाय लोंनाय जोंनि भारत हादरनि माखासे हारिमुफोरा गासिबो गोमालांजोबनो हमगासिनो दङ बिखौ जोङो थाबैनो रैखा खालामनानै दोननांगौ भारत हादोरआव गोबां हारिफोरनि मानसि जेरैहाय सावथाल बेंगलि तामिल माइथि बर' आसामिस बायदिसिना गोबां हारिनि मानसि थायो नाथाय बे भारत हादरआव गोबां मानसिफोरनि आरिमुफोर जेरै बिसिनि जानाय लोंनाय राव हारिमुफोरा गासैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि भारत हादरआव गोबां रोखोमनि हारिमुफोर दं नाथाय जों गासिबो गासिबो हारिनि मानसिफ्रानो गावबा गावनि हारिमुखौ खोमानो हमबोगासिनो दङ जेरैहाय मोनफ्रोमबो हारियानो गुबुननि गाननाय जोमनाय जि जोमफोरखौसो मोजां मोनबोगासिनो दङ नाथाय बिखौ जों बयबो रैखा खालामनांगौ मानो होनबा गावनि हादरनि एबा गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय राव हारिमुखौ लाखियाब्ला बयनिबो गावबा गावनि सिनायथिफ्रा थानाय नङा गासैबो हारिनि सिनायथिफोरा राव आरिमुवा जुदि जोबस्रांलाङोबा जोङो गावबा गावनि सिनायथिखौ खोमाना लाखिगोन बिनिखायनो जोङो जोंनि हारिनि हारिमुनि माखासे दानाय लुनाय जि जोमफोरखौ जोङो नागारा लासिनो बिफोरखौ जोङो रैखा खालामनानै दोननांगौ नाथाय जोंनि माखासे हारिनि मानसिफोरा रैखा खालामगासिनो दङ मानोना जोंनि हारियाव बांसिनानो भारतनि हारिनि मानसिफोरा रैखा खालामा बांसिनानो गुबुननिखौल' हारिमुखौ नागारो नाथाय माखासे मानसिफोरा गावनि हारिमुनि दानाय लोंनाय जि जोमफोरखौ रैखा खालामनो जोबोर नाजाबोगासिनो दङ जोङो बिसोर बायदि माखासे मानसिफोरजों जोङो सापर्थ होफानांगौ आरो बिसोरजों लोगो फानानै जोङो मदद होलायनानै जोङो जोंनि राव आरिमु गोमालांनायफोरखौ रैखा खालामनांगौ जोङो जोंनि हादरनि जानाय लोंनाय दानाय लुनाय जि जोमफोरखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय जोङो गासिबो जायगा जायगायावनो जोङो बिखौ लाखिनांगोन आरो जोंनि बेनि थाखाय जोङो एवारनेस प्रग्राम खुंगोन आरो मानसिफोरखौ बोसोन होनांगोन जे जोङो गावनि हारिनि हारिमुखौ जोङो खोमानो नाङा जोङो बे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौ बिनि थाखाय जोङो बयखौबो जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरखौ एवारनेस होनांगौ बिबायदि खालामबानो जोंनि आरिमुआ जोबोर मोजाङै रैखा जागोन होननानै आं सानो नाथाय दानि मानसिफोरा बांसिनआनो बिदि एवारनेसखौनो खुङालाइ जेरै बांसिनानो गावि हादतनि आरिमुफोरखौ मिउजियाम बायदिसिनाफोरावसो लाखिनानै दोनो बिनि थाखायनो जोंनि माखासे एकदम सिगांनि हादतनि फुराना माखासेफोर आरिमुवा गोमाखांखानानै दा मालायनि हादरनि मिउजियामफोरावसो दं जेरै भारत हादरनि गोदोनि जारिमिननि महाराजा महारानिफोरनि माखासे आरिमुफोरनि बिसिनि माखासे मुवा बेसादफोरा जेरै इंलेण्डनि माखासे मिउजियामफोरावसो गोसारनानै दासिमबो दंहैयो नाथाय बेफोरखौ जों जोंंनि भारत हादरनि मानसिफोरा गावनि हादरआव लाबोनानै दोनफैफिननो साना माब्लाबाबो बिनिखायनो जों जोंनि माखासे जारिमिननि मुवा बेसादफोरखौ आरिमुखौ लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि आरिमुनि गोदोनि माखासे नेरसोनफोरखौ लाखिनो थाखाय जोङो गावनि हादरआव गावनि जायगायाव लाबोनानै दोनफैनांगौ बिनि थाखायनो जों बयबो मदद होलायनांगौ गावनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय